हाँ कोविड उन्नीस के दौरान हमारी यात्रा में काफ़ी परेशानियाँ आईं क्योंकि किसी भी बीमारी के चलते क्रम में कोई भी परिवहन साधन उपलब्ध नहीं था इसलिए हम हमारी यात्रा को ना जाकर हम घर पे रहना पसंद किया क्योंकि हमारी यात्रा कैंसिल होकर हमें बहुत दु ख हुआता था पर्यटक भी कम आते थे और परिवहन वाले वेट इसलिए परिवहन को लेकर रोड पे नहीं निकलते थे क्योंकि उन्हें सवारी नहीं मिलती थी और महामारी के चलते क्रम में कोई भी यात्रा के लिए सफ़र करना नहीं चाहता था इसलिए काफ़ी प्रभावित हुए